हम बच्चामे जे एकटा फोटो घिचलहुँ रहए माँ उग्रताराके ओकर जे छै से गहरा की अर्थ छै ओ हम जे छै से समझा रहल छी बादमे मने कि दस बीस सालके बाद अगर ओ फोटोकेँ अहाँ देखैत छियै तऽ मैयाके जे छै तस्वीरकेँ अहाँ जँ फोटोमे देखबै ने तऽ तकर बाद जे छै से भावुक भए जेबै अहाँ कोनो भी तरहकेँ समस्या आबैत छै तऽ मैयाकेँ जे अगर कहैत छै न तऽ ओकर पूरा भए जाइत छै मनोकामना जेना पूरा होइत छै जेनाकि हमरा नौकरी लेनाइ छै या तबियते खराब छै अगर अहाँ ओ फोटो देखि कऽ याद करैत छियै तऽ अहाँकेँ जे छै से मैया सुनैत छथिन लेकिन ओ फोटोके माध्यमसँ अहाँकेँ सुनि लेत सुनि लेलाके बाद की होइत छै ओ कष्ट जे छै से दूर भए जाइत छै तऽ मैयाके ई फोटोके जे छै ने बहुत तरह बहुत अथी छै फोटो जे छै से भावुक कए दैत छै जे मने कि अहाँ जे फोटो देखबनि तऽ अहाँकेँ आँसू आबय लागत आँखिसँ तकर बाद जे छै कष्टमे जे छै ने याद करियौ मैयाकेँ दिलसँ दिलसँ याद करबै तऽ ओकर जे छै से सुनैत छथिन मैया बहुत बहुत बखूबीसँ सुनैत छथिन आ साथ दैत छथिन जे कि अहाँ कतबहु कष्टमे रहबै ने तऽ एक बेरा जे देख लेबै ने तऽ अहाँके दिल खुश भए जायत आ अहाँ जे छै से बहुत सुन्दरसँ मैयाके जे छै से आराधना करियौ मैया जय जयकार कए देतथि